आइके तारीखमे हमर छोड़ू पूरा देशके रोजी रोटी जे छै बिजलीपर निर्भर करैत छै बिजली कटौतीमे अगर होइ छै तऽ बिजली कटौतीके बाद जेनाकी मनिलियै रातिके बिजली कटि गेलय अँधेरा भऽ जाइ छै सभके घर मे इन्वर्टर उपलब्ध नहि छै जकरा घरमे इन्वर्टर उपलब्ध नहि छै ओकरा घरमे अँधेरा भऽ जाइ छै अँधेरामे कोनो भी चीज करनाइ या खाना बनेनाइ या कोनो भी काम करनाइ असम्भव भऽ जाइत छै इन्वर्टर उपलब्ध नहि होबाक नहि होबाके कारण एहिमे बहुत तरहके समस्या भए जाइ छै आओर जहाँतक रहलय इन्वर्टर लेबाके तऽ सभकेँ आय सभकेँ जे छै इनकम ओतेक नहि छै कि इन्वर्टर खरीद सकै इन्वर्टर होना चाही बट उपलब्ध नहि होइत छै सभकेँ रहलय बात रोजी रोटीके तऽ रोजी रोटी सिर्फ बिजली पर डिपेन्ड नहि करैत छै गाँव घरमे रोजी रोटी जे छै आओर तरह के चीजसँ भी आबैत छै रोजी रोटीके लिए जे छै आइ गाँव घरमे खास कएकऽ बिजलीके कम उपयोग होइ छै रोजी रोटीमे या खाना बनाबयमे गाँव घरमे चूल्हा पर खाना बनैत छै चूल्हा पर खाना बनाबयके लिए ओहिमे लकड़ी चाही उपला चाही ईसभ चीज जरुरी होइ छै या फिर एल पी जी गैस आइकाल्हि चलैत छै तऽ गाँव घरमे जादातर घरमे एल पी जी गैस रहैत छै एल पी जी गैस होबाक चाही सरकार एकर प्रावधान देने छै उपलब्ध करेनय छै सरकारके बहुत बहुत धन्यवाद ईसभ चीज उपलब्ध करेनाइ गाँवमे ईसभ चीजके बढ़िआँ छै आओर आइके नबे प्रतिशत घरमे जे छै गैसपर या बिजलीपर खाना बनैत छै आओर दश प्रतिशत घर एहन छै जे चूल्हापर खाना बनैत छै चूल्हा पर खाना बनबयके लिए ओकरा बस लकड़ी चाही आओर लकड़ी गाँव घरमे आसानीसँ उपलब्ध भै जाइ छै या लकड़ीके अलावा चाही उपला उपला जे छै गोबरसँ बनैत छै गोबर जे छै गायसँ या पशुसँ उपलब्ध होइत छै पशु गाँव घरमे लगभग हर हर घरपर हर घरके दरवाजा पर बान्हल रहैत छै पशु गाय भैंस इत्यादि ईसभ जे छै गाँव घरमे आसानीसँ उपलब्ध रहैत छै